हैलो नमस्ते भैन जी केह् बना दे बस अस बेह्ले बैठे दे आं ते सोचेआ बेह्ले बैठे दे आं ते फोन गै करी ओड़चै अच्छा घर गै ओ जां कुदै गेदे ओ भैन जी में तुसेंगी सनाना हा ओह् जेह्ड़ी पिच्छें आह्ली बाड़ी निं ऐ उत्थें तुस गंद बड़ा पांदे ओ सारा कूड़ा आहनियै उद्धर गै सुट्टी ओड़दे केह् आक्खा दे सुट्टना पौंदा तुस दिक्खो भैन जी अपने कुदै कोई डस्टबिन लाई लैओ जां किश होर करो ते साढ़े उत्थें गंद पवा दा ओह् थोह्ड़े ना कोई बर्दाश्त करदा ऐ आं ते इस चीज़ दा ध्यान रक्खेओ भी ते ऐसा निं होऐ की परतियै असें तुसेंगी फोन करना पवै आं ठीक ऐ भैन जी आं जी आं जी खाई ओड़ी तुसें खाई ओड़ी ठीक ऐ भी भैन जी सुख सांद देई ओड़ेओ घर ठीक